हाँ मेरे पास पुरानी क्लिक की हुई फोटो की हार्ड कॉपी है वो मेरे परिवार की फोटो की हार्ड कॉपी साथ ही मेरे दोस्त के साथ भी तस्वीर जो हमने खिंचाई थी उसकी कॉपी है ये तस्वीरें हमें पुरानी यादों से जोड़ती हैं और उस समय की याद दिलाती हैं जो पुरानी यादें हैं वो ताजा होती हैं उस समय किन परिस्तिथियों में ये फोटो को लिया गया था ये भी हमें बताती हैं ये तस्वीरें आज की फोटो का तो ज़्यादा ही खींचने का रिवाज हो गया है लेकिन पुरानी बहुत कम फोटो खींची जाती थी और उसको संजोकर रखा जाता था